आर्टिस्ट जी जिंदगी में हुनजी कला खां सवाइ कुझु हूंदो ई न आहे हू सॼो ॾींहुं पंहिंजी कला जे सामाणनि में ई क़ैद हूंदो आहे मां बि हिकु पाट टाइम आर्टिस्ट आहियां मूंखे बि पेंटिंग करण जो इलाही शौंक़ु आहे ऐं ख़ाली समय में पेंटिंग कंदी रहंदी आहियां उदारहणु जे तौर ती जीअं लॉकडाउन थियो सभु दुकानूं बंदि थी वियूं त मूंखे हुन समय में कलर कागच बाक़ी सभु सामानु जी कमी थी इहे हिकिड़ो नंढो उदारहणु आहे अहिड़ा जाम आर्टिस्ट हूंदा जेके कोई न कोई सामानु खुटनि जी तकलीफ़ थी हूंदी